जैसेकी गाँवघरमे बच्चा बिमार पड़ि गेलै तऽ गाँव घरमे छोटामोटा मतलब डाक्टर है मेडिकल है या कोइ चीजके लेकिन वहाँ पर या देखबै लए जाइत छै छोटा मोटा दबाइ बोखार तोखार रहैत छै खोखी होलै जेना खोखी होलै सर्दी भेलै बोखार होलै ई सबके दबाइ मतलब मिल जाइत छिकै लेकिन बड़ा कोइ चीज बिमारी भए जाइत छै ई करिके इहाँपर डागडरके रेफर करि दै छै बड़ा डॉक्टर कन

जाइ आबैमे तनी दिक्कत होइ जाइत छै बहुत थोड़ा एहि कारण एहि कारण जे ई करिके ओ दिक्कत बहुत बड़ा दिक्कत भए जाइत छै राति बिराति या राति राति ई आदमी